हलो तव्हां भारत गैस ए एजंसी सां ॻाल्हायो था मां धर्मेंद्र कुमार हसानी निवासी सत चार शीतल रेजीडंसी तव्हां खां ई ॻाल्हायां थो मुंहिंजे घर जो सिलेंडर गैस सिलेंडर अचानक ख़तमु थी वियो आहे त काफ़ी समस्या थिए थी रोटी अधूरी ठहियल पई आहे अधूरी बाकी ठहण बाकी आहे तव्हां सां वेनिती आहे गुज़ारिश आहे जल्द में जल्द गैस आपूर्ति करण जी कष्ट कयो मुंहिंजो कंज़्यूमर नम्बर तव्हां पंहिंजे पास नोट करे वठो और बुकिंग करे करे तत्काल सां तत्काल गैस आपूर्तिकरण जो कृपा कयो मुंहिंजो कंज़्यूमर आई डी नम्बर आहे सत पंज चार टे अठ सत छह पंज ॿुड़ी हिकु चार पंज सत नव अठ सत और मुंहिंजो मोबाइल नम्बर बि नोट कयो तव्हां खे शायद गार्ड असांजी कालोनीअ जो रोके त मुंहिंजो नम्बर ॿुधाइजोसि मुंहिंजो घर जी एड्रस ॿुधाईंदौ त तव्हां खे गा गार्ड एन्ट्री कराए करे तव्हां खे अंदरि अचणु ॾींदो त मुंहिंजो मोबाइल नम्बर बि नोट करे वठो तव्हां नव टे छह नव पंज टे टे ॿ छह छह आहे कोई सम्स्या अगरि थिए थी किसी प्रकार सां त तव्हां मूंखे फ़ोन करे सघंदा आहियो मां अवेलेबल आहियां बस तव्हां सां गुज़ारिश आहे तव्हां सां वेनिती आहे कि जल्द सां जल्द गैस आपूर्ति करण जी कृपा कयो मुंहिंजो कम सभु रुकल पिया आहिनि छो जेकॾहिं अॻिते बि असांखे कम करिणा आहिनि वञिणो बि आहे तव्हां खे गुज़ारिश आहे बस थोरो सो जद सां जल्द करे करे गैस आपूर्ति जी कृपा कयो धन्यवाद